जोङो जेनेबा बारहावा आबहावा होनोबा बै समाव सिगांनि समाव इसिबां समायनामोन जेन'बा बांद्राय गुदुंद्रायबो नङामोन दुंहावबो नङामोन आबहावाया आरो नांगौ बायदिखिनि मोजां आबहावा आबाद आरि खालानायाव मोजां फिथाइफोरखौ मोनोमोन दानि बोथोराव जेरै गारि मथर बा दुंनायाबो बिबाङा बारा जाबाय आरो बिनि गेजेराव दिनै नांगौ बायदिनि नांगौ बायदि आबहावाखौ मोननो नागिरा जेरै माय गायनायाव माय गायनायाव बोथोरनि बेलायाव दैआबो समाव अखार जायो बावहाय नांगौ बिबांनि अभार जायो आरो नांगौ बायदिनि समाव मोनाबो जायो दैआ गैयाबो जायो आबहावाया जेराव बोथोरखौ

दुंनायाबो बारा जालांनायखाय मोजां आबहावा मोना जायो गायनायाव जेरै दैज्लां बोथोराव अखानि बारा समाव बिबाङा बांद्रायबा आबहावाया मोजां जाया जायो नांगौ बायदि आबहावाखौ मोना जायो आरो जेरै समनि बेलायावबो जेरै नांगौ बायदिनिखौ खमबो गैयाबो जायो